हँ हमे पता उता सभकिछु बढ़िआँसँ लिखाए देलियै हन हमर सामान किएक नहि अयलै हन अभी तक सामान हमर पहुँचाबयके ने चाही सामान जे छै से हमे बढ़िआँसँ पता लिखाए देलियौ हऽ यहाँ न् यहाँ यहाँ आबह यहाँके एड्रैस दए देलियौ सगरे दए देलियै एड्रैस तऽ यहाँ आब सामान आबयके ने चाही सामान नहि अयलौ हन अभी तक सामान भे आबय दहो भेज दहो सभ पता उतामे कोइ दिक्कत नहिए रहय रहए सामान पहुँचाबह आ सामान पहुँचाबह यहाँ ऊपर घरपर सामान दए दहो आ बाँकी छै ए एड्रैसमे कोइ दिक्कत नहिए छै